हेलौ अह नोंथाङा हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा बैरबखुन्द जायगानि दा अह नों लकेल आङो नैबे सिलंनिफ्राय फैनो नायगिरदों नोंसिनि बैरबखुन्दआवआव पिकनिक जानो थाखै लामाफ्रा माबायदि आरो थांनायनि सुबिदा असुबिदा मा बायदि आरो गारिया लांनायनि खरसाफ्रा बेसेबां बेसेबांसो थाङो एसे फोरमायना हरनायसाय

औ दामानि एह थारमानि जायगाया मोनथाम जायगादों खमबाइन जायो आसामदों अरुणाचलजों बैरबखुन्दजों जमा होमबा बेबो चेन्टार बायदि जाबाय आरो ने औ औ दैमाया गिदिर दा

औ ओफ्रि औ सिलंनिफ्राय थांनो नागिरदों नै औ गुवाहाटीनिफ्राय

औ औ

खरसाया औ औ सुबिदा दं अह

औ औ

औ औ औ औ ओमफ्राय लामायालाय माबायदि फाखा आलि ना सिसि ब्लक दानिया सिसि ब्लक अह

औ अह माने फाखानि जाजोबबाय फाखानि फाखा जासै होमबा थांनायनिथ' जेबो असुबिदा नंला गारि गुरायाथ' थांनो हायोसो दा औ औ होमबालाय औ थिगानो होमबालाय औ दे थिगानो होमबालाय दे होमबालाय दा उनावहाय आरो औ उनावहाय खबर लालायबावसिगोन दोनथ'सै ने दे थेंकिउ दे उम